ہاں جب میں باغبانی کرتا ہوں یا کھیتوں میں کوئی فصل اگاتا ہوں تو اس طرح کے چیلنجیز آ جاتے ہیں فارمرس کی زندگی میں کہ وہ اپنی فصل پر اکثر کیڑے یا ٹیڑھی وغیرہ ایک جانور ہے وہ بیٹھتا ہے ال ایک بیماری ہے وہ لگ جاتی ہے جس سے پتے سوکھتے رہتے ہیں کیڑا لگ جاتا ہے جس سے جڑیں خراب ہو جاتی ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے ہمیشہ اس پر جو ہے پانی کے سمئے میں دو تین دوائیوں کا استعمال کیا کروجن آتی ہے جس سے کیڑا ختم ہو جاتا ہے اور ال ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے ان سے کائی پیدا ہوتی ہے ہریالی پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں میں نے جو ہے کئی ساری دوائیاں آتی ہیں جن کی میں نے اسپرے کی ہے اور کچھ ڈائریکٹ ڈالی ہیں میں نے تو گیلکسین وغیرہ ایجنٹ وغیرہ فوریٹ وغیرہ جنک وغیرہ اس طرح کی چیزیں میں نے اس میں اپلائی کی ہے